सुरेश सुरेश चौक से हमको महुआ जाना है हम साथ में चार पाँच आदमी हैं और मेरे पास मन दो बैग है और झोला है म माने कितना पैसा लीजिएगा